हमारे देश में बहुत ऐसे घाट हैं घूमने के लिए जैसे सिमरिया हो गया और उनको उनमें घूमने के लिए वहाँ पर बहुत ऐसे लोग आते हैं बहुत अच्छा घाट है

वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए अच्छी जगह है और वहाँ पर जाने के लिए किसी भी चीज़ से जा सकते हैं बाइक हो अपना चार चक्का हो ट्रेन हो जैसे जिनकी जितनी दूरी है वही हिसाब से अपना जाते हैं सब लोग

सब उनका यहाँ जाने के लिए बहुत आसान अथी है जैसे कि कोई भी लोग वहाँ जा सकते हैं घूम सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ घूमने में जैसे हर चीज़ से वहाँ पर जा सकते हैं ट्रेन बस बाइक कोई भी चीज़ से वहाँ पर जा सकते हैं और भाड़ा यहाँ से हमारे घर से ले यहाँ वहाँ तक जाने के लिए पाँच सात सौ रुपये लगते हैं उतने ही में वहाँ पर लोग आराम से घूम लेते हैं और वापस आ जाते हैं इसलिए कोई प्रोब्लम वहाँ जाने के लिए नहीं है हर चीज़ का साधन है वहाँ जाकर घूम सकते हैं आराम से आ सकते हैं और वैसे एक जगह और भी है जहाँ घूमने के लिए वैसे तो बहुत सारी हैं घूमने की जगह और अच्छी जगह है घाट बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और पानी के किनारे तो और भी बहुत ख़ूबसूरत देखने में लगता है इसलिए वहाँ कोई भी आदमी जा सकता है आराम से घूम के आ सकता है और भरा भी बहुत कम है जब मन करता है तब हम लोग वहाँ च जा जाते हैं और घूम वूम कर आ जाते हैं और एक जगह और है वैशाली वैशाली में भी अच्छी जगह है वहाँ पर भी घाट है और वहाँ पर भी बुद्ध भगवान का अथी बना हुआ है बहुत जगह से लोग आते हैं घूमने के लिए हम लोग भी जाते हैं घूमने वाली जगह है अच्छा है घाट बहुत अच्छा है इसी तरह से सब लोग वहाँ के हर देश के लोग हर राज्य के लोग वहाँ पर आते है घूमने और आराम से घूम के जाते हैं